नमस्कार फॉरेस्ट डिपार्ट्मेंट नी

हांव एक म्हजें एक ऐग्रिकल्चर फार्म आसा आनी गेले बरेंच सात आठ दीस जाले हांगा मात्सो गंव्याचो मोठे प्रमाणान धुडगूस जाता आनी म्हजीं शेंत बी कांय तांणी इबाडलें आंं तेका लागून तेचेर उपाय म्हणून हांव कितें करूं कारण कितें आसा बरेंच जाण बरेंत जाण सांगतात नी म्हजे एक कित काय म्हळ्यार इलॅक्ट्रीक फँसींग बी करनाका म्हणून हाचें बद्दल तुमगेलें कितें मत हां ओके आनीक जें पय म्हजो म्हजें लुक्साण जाल्लें आसा ताचें बद्दल हांव कोणाक कळोवपाचें हां ओके हें एप्लिकेशन हांव स्वता करपाचें काय एप्लिकेशन फॉर्मेट मेळटा ओके ओके कमी जालें